बिहारमे व्यवसाय संचालनमे बहुत सारा जे छै व्यवसायसभ जे छै जेनाकि भए गेल होटलमे आओर अपन पर्सनली जे छै व्यवसाय जे छै जेनाकि कोनो अपन काम करैत छै तकरामे जे छै बच्चा सभकेँ खटाबैत छै ओहिमे तऽ ओहि मे जे छै बिहारके ई बच्चासभके खटेनाइ जे छै गलत बात छै ओकरा लेल जे छै बिहारमे जे छै सरकार द्वारा जे चलायल गेल कानून छै ओहिमे जे छै श्रम कानूनकेँ लागू करि कऽ जे छै बच्चासभके ओ सभसँ मुक्त कराबयके चाही